جی ہاں کبھی کبھی میرا کوئی پروجیکٹ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ یا تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی یا پھر دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پروجیکٹ غلط ہو جاتا ہے اسی طرح سے بنائی اور سلائی وغیرہ کرتے وقت کبھی کبھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ سلائی کرتے وقت اگر دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت کپڑے کو کاٹنے میں یا پھر سلائی میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کپڑے کو کیسے سلا جائے اور کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی ہے تو اس کے لیے میں صرف یہی کہنا چاہتی چاہ چاہتی چاہوں گی کہ جب تک دماغ صحیح سے کام نہ کرے سلائی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ایک سرا بھی غلط ہو جاتا ہے تو پورا کپڑا خراب ہو جاتا ہے میں جب بھی اپنا کپڑا یا کسی اور پروجیکٹ پر کام کرتی ہوں تو یہی کوشس کرتی ہوں کہ میرا دماغ حاضر رہے ایسی صورت میں اور اس تجربے میں کام خراب نہیں ہوتا اور بغیر کسی غلطی کے کام ہو جاتا ہے